गुज़िरियल ॿिनि महिननि खां ॾाढी गरमी हुअण खां असांखे के दिलि पई चए त भई असां किथे पंहिंजो वक़्तु बिताए अचूं त असां पंहिंजे ॿारनि जे चवण ते असां हितां थोरो परियां अलीबाग हलिया वियासीं जिते असांखे हिकु सुठो रिसोट मिलियो जंहिंमें असां पंहिंजे ॿारनि सां ऐं मुंहिंजी भेण ऐं भाउर मूंसां बि गॾु हुआ जिनि सां गॾु असां पंहिंजे विला में रही करे ॾाढो ख़ुशि थियासी ॿारनि जी मरिजी हुई त असांखे जंहिंमें स्विमिंग पुल बि हुजे छो ॿारनि हुते ॾाढो मज़ो वरितो जेको ॾींहुं मूंखा अॼु बि न विसरंदो आहे ॿारनि खे पंहिंजो खाने पीअण जो जेको शौक़ु हुओ त उन्हनि बि ॾाढो सुठे नमूने पंहिंजो वक़्तु बितायो ॿार पंहिंजे स्विमिंग पुल में पंहिंजे हिसाब सां तरी ऐं घुमी फिरी ॾाढा ख़ुशि थी विया जेको मूंखे ॾींहुं अॼ बि न विसरंदो आहे ॿारनि जो चवणु आहे त पापा तव्हां वरी कॾहिं हलंदव हलो त असां सुठे नमूने ॿिए कंहिं वरी रिसोट में बि हली घुमी फिरी अचूं पर मूंखे हीअ रिसोट में ॾाढो मज़ो आयो छो मां अॼु बि नथो भुलाए सघां मूंखे ॿारनि जी मरिज़ी सां उहो मूंखे ॾाढी खुशी थी त ॿार मूसां गॾु घुमण जे करे ऐं मुंहिंजे ॿारनि सां पोइ मूंखे ॾाढो प्यारु वधी वियो